डोगरी जेह्ड़ी की डोगरें दी मां बोली ते उसदे और वी बड़ी जादा बोली जन्दी जियां कि प्हाड़ी ते पंजाबी प्हाड़ी जेह्ड़ी की हिमाचल च बोली जंदी ते पंजाबी जेह्ड़ी की जम्मू कशमीर ते पंजाब दे बिच एरिया च बोली जंदी ऐ ओह् वी डोगरी थमां गै निकली दी ऐ डोगरी जेह्ड़ी ऐ ओ वैदिक जेह्ड़ा काल हा उस काल च ओह् जेह्ड़े आर्यन्स हे उंदे कोला निकलिये ते जेह्ड़ी डोगरी ऐ उसलै ओह्दे च प्हाड़ी दा बी इन्फ्लुएंस दिक्खने गी लभदा ऐ